किनका देबै जीत जे हम हुँ ओकरे ने देबै हुँ जे गरीब दुखिआके देखथिन अच्छासँ बाल बच्चाके देखथिन अच्छासँ हुनकरे ने दैके माने हइ हुँ

हँ हुँ बाहरे बाहर छै हुँ पढ़ाइ लिखाइमे सहयोग करथिन गरीब दुखिआ हिनका लोक भोट देतै अच्छा जानिके ओ अच्छा काम करथिन हुनके ने देतै हुँ हुँ आजकल हँ जे बाल बच्चाके देखथिन हँ हुनके देबै हँ ठीक हइ जे अच्छा हुनका दऽ देबै हँ हुँ हुँ हुँ हुँ जे जिनका चलन बुझेतै तऽ ओ तऽ ठीक एनी थोड़े बुझै छै सबलोक कहै हखिन हुनकरे कहलासँ ने नीक होइ छै ओ आकऽ हुँ ठीक हइ जे अच्छा बुझाए हुनका दऽ देबै ठीक हइ ठीक हइ रखू